ہندوستان میں بہت سے مذہبی مقامات ہیں جیسے آگرا میں تاج محل ایک دنیا بھر میں مشہور یادگار ہے جو مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی محبوب بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کی تھی تاج محل ہندو اور مسلم دونوں مذاہب کی نمائندگی کرتا ہے اور اسی طرح بریلی بریلی ہندوؤں کے لیے ایک اہم مذہبی مقام ہے کیونکہ یہاں بھگوان گرو گوبند سنگھ سکھ مذہب کے بانی کی آخری آرام گاہ ہے اسی طرح کیرلا یہ ہندوؤں بدھوں اور مسلموں کے لیے ایک اہم مذہبی مقام ہے یہاں بہت سے قدیم مندر مساجد اور چرچ بھی ہیں اسی طرح مہاراشٹر بھی ایک اہم مذہبی مقام ہے جو ہندوؤں کے لیے ایک اہم مذہبی مقام ہے یہاں گاندھی جی کی جائے پیدائش اور گاندھی جی کا آخری آرام گاہ شہباز پور بھی واقع ہے